हमरा सबसे अच्छा मौसम बरसात लगैया बरसात मे हमसब निहाइ छी जाइ छी पोखरी सब भरल रहै छै पोखरी मे जाइ छी नाव बनबै छी खेल हमसब पानी मे खेले छी निहाइ छी सखी सहेली के साथ जाइ छी आ बरसात के मौसम मे हरियाली भी रहै छै आओर जाइ छी तऽ आ ठंडी मौसम मे तऽ ठंडा लगै छै तऽ ठंडा मौसम अच्छा न लगै छै आ गरमी मौसम मे तऽ आओर गरमी भी लगै छै मच्छर उच्छर काटलक सबसँ अच्छा मौसम लगैये बरसात के बरसात बढ़िऑं होइ छै बरसात मे माने की नदी उदी मे पानी रहलक धार जैसा अयलक गेली हमसब देख़ली सुनली मने ओहिमे खेलली कूदली नाव बनाके खेलली बरसात मे अच्छा लगै छै भाय बहन के साथे मने खेलली कूदली बरसात बहुत अच्छा होइ छै बरसात ठंडी मे तऽ ठंडा लगे छै तऽ ओ अच्छा ना होइ छै बरसात मने बरसाते मे ठीक होइ छै बरसाती मे बरसात मे नहेलक सुनेलक घूमलक फिरलक छाता लेके घूमलक गाँव गाँव मे घूमलक एहि गाँव ओहि गाँव गेलै घूमे इसलिए बरसात बढ़िया होइ छै